आबादनि थाखाय सोरखारनिफ्राय मोब्लिब गोहोनि कानेकशनफोरा जोंनि ओनसोलाव दासिमबो सफैयाखै आरो मोनाखै जायनि थाखाय आं बेफोरनि बागै मोजाङैनो मिनथिनो हायाखै